میں عام طور پر رنگوں کا انتخاب موسم موقعے اور کپڑے کی نوعیت کو دیکھ کر کرتی ہوں اگر گرمیوں کا موسم ہو تو ہلکے اور ٹھنڈے رنگ جیسے آسمانی ہلکا سبز یا گلابی پسند کرتی ہوں اور سردیوں میں گہرے رنگ جیسے میرون نیلا یا خاکی رنگ اچھے لگتے ہیں رنگوں کو آپس میں میل جول میل کروانے کے لیے میں کبھی کبھی آن لائن سے مدد لیتی ہوں میری تجویز یہ ہے کہ آپ ایک بنیادی رنگ لیں پھر اس کے ساتھ ملتے جلتے یا تزاد والے رنگ آزمائیں تاکہ کپڑا خوبصورت اور متوازن لگے